लक्ष्मी महरानी मूर्ति बैठेलक गणेश जीके मूर्ति बैठेलक सबटा मूर्ति आनलक अपन पूजापाठ कयलक सब अपन खेलल धूपल सब अपन धियापुता अपन गणेश जी लक्ष्मी महरानीके सब जीके सरस्वतीके सब अपन मूर्ति आनलक सब बैठेलक अपन दूरापर बैठा कऽ खेलै गेल धियापुता मनेलक कीन कऽ आनलक मूर्ति बनेलक सरस्वतीके पूजा कयलक सब अगरबत्ती धुप धुमन सबटा देलक सब धियापुता मनेलक दूरापर ढोल बाजा सब बजेलक खेलै धूपै गेल सब नाच बजान कयलक सब धियापुता बाजल भूकल सबटा कयलक सब मूर्ति आनलक सरस्वती महरानी सबके विद्या देलक लक्ष्मी महरानी विद्या देलक सरस्वती महारानी विद्या देलक बाल बच्चाके सब पढ़लक लिखलक सब अपन विद्या देलक पढ़ेलक लिखेलक सब धियापुता अपन पढ़ल लिखलक सब दूरापर बैठेलक सब मानलक सब अपन ढोल बाजा बजेलक सब खेलल धूपल सब धुप आरती देलक सब अगरबत्ती देलक सब अपन मानलक धियापुता खेलल धूपल सब अपन सब विद्या देलक सब अगरबत्ती धुप धुमन देलक